मैथिली भाषामे रोचक वा असामान्य जे शब्द अछि वा वाक्यांश अछि एहिमे हमरा दू व्यक्तिक विशेष रूपसँ आकर्षित करैए हास्य सम्राट प्रोफेसर हरीमोहन झाक आ दोसर करुण रसक शिल्पी मनमोहन झा मनमोहन झा एही सरिसव परिसरक छथि रहथि मैथिलीक स्तम्भ छथि साहित्य अकादमीसँ अनुवाद पुरस्क मौलिक अश्रुकण पोथी ई गङ्गा पुत्र कथा संग्रहपर हुनका पुरस्कृत सेहो भेल छथि साहित्य अकादमीसँ तऽ एहिमे करुण रसक हुनकर अश्रुकण जे हमरासभके भेटैए ओहिमे झगड़ा रूना वा आनो जेसभ कथासभ अछि चन्द्रहार सभ कथासभ एकसँ एक अछि जकर परिणति होइत छै करुण रसक सङ्गसँ आ अन्ततः प्रत्येक कथामे करुणे रस कए धारक प्रवाह अछि करुणा सभ कथामे हिनकर भेटैए चाहे ओ गङ्गा पुत्रक कोनो कथा रहए वा अश्रुकणक रहए वा आनो कोनो कथासभमे हमरा लोकनिकेँ हिनकर विशेष रोचकता भेटैए